हेलो नमस्कार सर जी सर हम अविनाश कुमार प्रसाद बाजि रहल मधुबनीसँ मधुबनी दरभङ्गा मधुबनीसँ मिथिलासँ जी सर कहलहुँ जे छै जेना हमरासबके मैथिली भाषा छै जे हमरासबके तऽ गर्व अइ जे हमसब मैथिल छी जी तऽ सर कहलहुँ जेना हँ जेना मैथिली हमरासबके भाषा छी तऽ ई भाषा जे छै से जेना सब आदमी बजै छी अपने लोकनि जतेक आदमी छी गामघरमे बजै छी तऽ ई भाषापर जे छै जेना विशेष रूपसँ धिआन नहि दऽ रहल छिए मतलब जेना कि होइ छै ने जेना हिन्दीके कोनो आओर देशके भाषा छै कतौका भाषा छिए ओहिपर विशेष रूपसँ धिआन छै अभी मैथिली भाषामे जे छै से मिथिलेटामे छै आओर ओहोमे जे छै कटौतीमे चलि रहल छै जेना बाहरमे अगर कोइ मैथिलानी अगर रहै छथिन बाहरमे दिल्लीमे बम्बइमे ओहो अपन जे छै से मिथिला भाषा जे छै से मतलब विलुप्त कऽ रहल छथिन हिन्दी बजै छथिन तऽ ईसबपर कनि विशेष रूपसँ जागरूकता होएबाक चाही सर जी सर जी जी जी जी सर जी सर जी सर जी जी

जी जी जी सर जी सर जी सर जी सर सुनै सुनै लायक नहि छै

जी सर जी सर

जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर धन्यवाद सर जय मिथिला जय मैथिली